मेरी पसंदीदा कताब जेह्ड़ी ऐ ओह् शरतचन्द्र चटर्जी दी चन्द्र नाथ ऐ ओह् इक उपन्यास ऐ चन्द्र नाथ नाम दे मुड़े दी क्हानी उप्पर जेह्ड़ा इक वैश्या दी कुड़ी नू ब्याहियै लेई औंदा ऐ बनारस कोला ते ओह्दे बाद ओह्दे जीवन च अलग अलग तरहां दी घटनां होंदियां न जेह्दे करियै ओह् दोनों बिशड़ी जंदे न इक दूजै कोला ते बाद च मिली जंदे न ओह् उपन्यास मीं तां पसंद आया ओह् कसत कताब मीं तां पसंद आई कि ओह्दे च माह्नू गी जेह्ड़े संबंधत न ओह्दा बड़ा शैल चित्रण कीते दा ऐ ते ओह्दे जेह्ड़े चरित्र न ओह् बड़े दिलचस्प न ते मनै उप्पर अपनी छाप छोड़दे न